हम अहाँके शहरमे आयल छी तऽ हमरा मतलब अथी घुमैके रहै तऽ केना की पैकेज छै मतलब स्टे करके रहै चारि पाँच दिन आओर केना की सभ पैकेज छै रुकैके आओर सभकिछु अच्छा हँ हँ अच्छा अच्छा केना की की करऽ पड़तै होटल चार्ज की छै अच्छा मतलब हँ हँ हँ हँ हमरा बढ़िऑं फेसिलिटी वाला चाही जाहिमे ए सी हुए सभ सुविधा हुए लैट्रिन बाथरुम अटैच हुए हँ हॅं डिनर भी एड हुएके चाही ने पर डे अच्छा तऽ पुरा ओवर ऑल हमरा कतबा पड़ि जेतै पाँच दिन के

अच्छा हँ तऽ गाड़ी लेबै ने किएकि हम तऽ नया छी ई शहरमे हमरा किछु पता नहि छै कतऽ की छै कतऽ मतलब कोन जगह छै सही घुमऽ लए ओहिठमा गाइड चाही ने हमरा ठीक ठीक ठीक ठीक